हाँ नमस्ते नमस्ते ये बोल रहे थे कि मेरे घर को जो इंटीरियर डिजाइन चाहिए था तो जो बजट है और कैसे करेंगे आप ये सब बता दीजिएगा

हाँ तो जो जमीन का इस्क्वायर फिट में है तो मेरा चौबीस जो लंबाई है और चौड़ाई बाईस है

नहीं मेरी बिल्डिंग तैयार है बस उसको डिजाइनिंग करना है हमको जैसे नहीं जैसे कि हमको जो पता है जैसे कि बच्चों के रूम में पिंक कर दीजिए पिंक में और मून लाइट जैसे रहेगी आप समझ रहे हैं

हाँ औ हम ये बोल रहे थे कि हमको वो सिम्पल पेंट नहीं चाहिए जैसे वाटरप्रूफ़ होना चाहिए कि बच्चे हैं जानते ही हो बच्चे हैं तो घर पर वो वाटरप्रूट रहेगा तो ठीक रहेगा

हाँ वैसे भी हाँ आँगन का अलग है उसका जो है एरिया और गेस्ट रूम का अलग एरिया है हाँ तो हम आपके तो हम आपकी वा हाँ हमको कुछ सैम्पल मिलेगा हमको कुछ सैम्पल नहीं भेज सकते जिससे हम देखें कि एक डिजाइन सेम डिजाइन नहीं नहीं इस टाइम तो थ्री डी ही ठीक है हाँ तो जैसे हम बता रहे कि मतलब कितना पड़ सकता है मेरे को बजट में कितना पड़ सकता है वैसे मैक्सिमम हाँ हाँ हाँ हाँ चलिए ठीक है हम आपको भेज हम आपके वाट्सअप पर भेज देते हैं ठीक है ठीक है धन्यवाद ठीक है ठीक